व्याकरणा खातीर स्पेशल अशें प्रशिक्षण अशें घेवपाक पडलें ना कारण शिक्षण घेता घेताच व्याकरणाची समज जी आसा ती म्हाका आयल्या आनी त्या ते व्याकरणाचे नियम सगले लक्षान दवरुनूच लेखन केल्लें वता सृजनात्मक लेखनाचें प्रशिक्षण अशें घेतिल्लें घेति हांवें घेवना एकदांच फक्त कवितेचें कवितेची कार्यशाळा जी हांवें आशिल्ली ती हांवें एटेंड केल्ली त्या नंतर हांवें अशें कसलीच कार्यशाळेन गेलें ना जितून लेखन कशें करपाचें हें सां सांगतात हें उपजतच आसा अशें अशें म्हणटा म्हणल्या जाता कारण कथा आनी कविता हाजें लेखन म्हजे म्हजे कडेन बऱ्या प्रमाणान जाल्लें आसा कथे पेक्षा कविता ह्यो चड म्हज्या कडल्यान ह्यो चड हांव बरयतां त्या खातीर तितून व्याकरणाचें नियम कविते भितर व्याकरणाचे नियम लागतात अशें ना कविता ही जशी तुमी तुमचे भाव व्यक्त जाता त्या प्रमाणें ती कविता रेडी तयार जाता कवितेन तरी व्याकरणाचे नियम लागनात कथे भितर लागता पूण तेजें स्वातंत्र्य जें आसा तें ले लेखका कडेन आसता कितले तेका प्राधान्य दिवप कितलें ना हें